बर' राव बुङोब्ला बर'नि थुनलाइ खन्थाइ आरो आरिमुजों दाजानाय बर' रावानो थुनलाइ बर'नि खन्थाइ ओमफाय आरिमु गैयाबानो इनकमफ्लिट मानि आबुं नङै बर'नि थुनलाइ बुङोबा जेरै बर' राव बर'नि आसार खान्थि रायलायनाय राव बाहायनाय आरो खन्थाइ सल' सल'मा दिरनाय बायदिफोरा बर'नि थुनलाइखौ फोरमायथियो आमफाय आरिमुवारि होनोब्ला बर'नि जेरै हारिमुवारि मोसानाय गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बेफोरो जाहैबाय बर'नि आरिमुखौ फोरमायथियो बर'नि आरिमुवाथ' जोबोद समायना गाननाय जोमनाय दामग्रा देग्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि दामग्रा देग्रा दङ बर' हा आरो बर'हा गावनि गाननाय जोमनाय दङ जाय बर'नि आरिमुखौ समायना खालामो बेनि थाखायनो बर'नि आरिमुवा गोबां समायनाआरो आरो बर' थुनलाइखौ समाय होग्रायाथ' गोबां खन्थाइ सल' सल'मा लिरग्रा लिरगिरिफोर दङ जायफोर मोजां मोजां सल' सल'मा लिरबो लिरबोनानै बर'नि थुनलाइखौ सिबिबोगासिनो दङ आरो सिबि लांबायबो थागोन बिथांमोना आरो आरिमुवारिनि बेलायावबो गोबां दंसै जाय बर'नि कालसारखौ दिन्थियो बर'नि गाननाय जोमनाय आसार खान्थिखौ लाखियो आरो बर'हा गोबां गावनि दामनाय देग्रा दङ मोसानो थाखाय गान खनग्रा दङ बिदि आरो बेफोरनो जाहैबाय बर' थुनलाइ खन्थाइ आरो हारिमुवारि फोरमायथिनि गुबुन गुबुन राहाफोरा